اردو زبان میں کچھ مشہور اور پسندیدہ محاورے اور کہاوتیں یہ ہیں محاورے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا ایک مشکل سے نکل کر دوسرے مشکل میں پھنس جانا آنکھ کا تارا بہت عزیز یا محبوب شخص آگ پر تیل ڈالنا کسی معاملے کو مزید بگاڑنا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے خود غلطی پر ہوتے ہوئے دوسروں کو الزام دینا کھسکم جہاں پاک کسی ناپسندیدہ شخص یا چیز کے چلے جانے پر خوش ہونا کہاوتیں جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے جیسا عمل کرو گے ویسا ہی نتیجہ پاؤ گے اونٹ کے منہ میں ابے اونٹ کے منہ میں زیرہ بہت کم مقدار میں چیز دینا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد بہت محتاط ہونا بندر کیا جانے ادرک کا سواد جو شخص کسی چیز کی قدر یا اہمیت نہ جانتا ہو نیکی کر دریا میں ڈال نیکی کر کے کسی سے بدلہ نہ مانگنا یہ محاورے اور کہاوتیں اردو زبان کی خوبصورتی اور گہرائی کی عکاسی کرتی ہیں